सगळ्यांच्या जिवनांत एक असो प्रसंग आसता की सदांच याद उरपा सारको तो केन्ना विसरपाक शकना म्हाजे जिवनांत प्रसंग म्हळ्यार हांव शाळाचो लिडर आसलो आनी शाळेन एक पिकनीक काडली ती बोंडला आमी वायल्ड लायफ सेंन्चुरींत घेवून गेल्ले आमी बोंडला धा वाजून पंदरा मिण्टांनी पावलें सगळें भुरगें धावून जनवरांक पळोवपाक गेले नंतर आमी सगळ्यांनी च्या घेतली पाव भाजी खाली आनी तेमकां जूस बिस्कीट आनी मिल्क वाटलें ती सामकीं उमेदीन जालीं मागीर आमी खेळपाक लागलीं आमकां खूब मजा आयली आमी थंय खूब जनावरां पळयलीं जनावरां पळोवन भुरग्यांक खूब उमेद जालीं खेळून जालें नंतर चॉकलेट वाटलीं आनी आतां आमचो परत येवपाचो वेळ जाल्लो परत घरा येवप म्हळ्यार म्हाका खूब वायट दिसलें कारण थंय खूब मजा आयिल्ली खूब उमेद जाल्ली ह्या जनावरांक पळोवन खूब कितें शिकिल्ले आमी